हाँ मैं दस से दस लाख के बीच की पाँच संख्याएं बोल सकता हूँ एक लाख बीस हज़ार नौ सौ नब्बे दो लाख इक्कीस हज़ार चार सौ अस्सी तीन लाख चालिस हज़ार पान सौ सत्तर पाँच लाख अस्सी हज़ार छः सौ इक्कीस आठ लाख तीस हज़ार चार सौ बयालिस